हेल' नोंनाव आंनि मोनसे जाग्रा अर्डार होनाय दंना बे जाग्राखौ बेसे सम लाबावगोन आङो मोनसे जायगायाव थांनोमोन अननानै हायोबा आंनो एसे थाब होफैदो जाग्राखौ